क्या आप उस बीच की पीढ़ी का हिस्सा हैं जो पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों के बीच संतुलन बनाएं रखने की कोशिश कर रही है हाँ मैं दो अलग अलग पीढ़ीयों से आती हूँ जैसे मेरी दादी के जमाने का समय अलग था और मेरी माता के ज़माने का समय अलग है लेकिन मैं उन दोनों के पीढ़ियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हूँ आने वाले समय में हमारे बच्चे भी उसी समय से गुजरेंगे क्योंकि वह पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है लेकिन हम जो है बीच के लोग है और आने जो नया समय है वो मोबाइल और अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़ा हुआ है इसमें अन्य प्रकार के साधन है जैसे अन्य कारण भी हैं और विभिन प्रकार की तकनीकों से जुड़ा हुआ है यह नया और नवीनी समय है